साहित्य छाकाणि त समाज जो दर्पण थींदो आहे साहित्य जो रूप ॾाढो ई विस्तृत थींदो आहे सिंधी भाषा में असां साहित्य खे कहाणीअ जे रूप में कविता संस्मरण आत्मकथा सफ़रनामो नॉवल जीवनीअ जे रूप में असां व्यक्त अभिव्यक्त कंदा आहियूं